झूलेलाल चालीहे ते तव्हां पंहिंजा वीचार ॿुधायो झूलेलाल जी असांजा इष्टदेवता आहिनि उन्हनि जे बारे में असां वीचार छा रखूं पर जेतिरो बि असां ॿुधियो आहे ऐं अञा बि ॾिसूं था मंदरनि वग़ैरह में हमेशह उन्हनि जी पूॼा कंदा आहियूं झूलेलाल जी जो वाहन हुयो मछली जंहिंखे असां ऐं झूलेलाल जी जल देवता जे नाले सां हुया ऐं झूलेलाल जी जा जेके चालीहे जो त्योहार असां मल्हाईंदा आहियूं चालीह ॾींहंनि जो उन में दि दिल्ली छा सॼे हिंदुस्तान में जेतिरा बि झूलेलाल जा मंदर आहिनि सभिनि में मौज लॻी रहंदी आहे चालीह ॾींहंनि ताईं अलॻि अलॻि क़िस्म जा खाधा पीता हलंदा आहिनि भॼन कीर्तन झूलेलाल जा ई ऐं अलॻि अलॻि स संगतूं ईंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि व्याख्यान कंदा आहिनि झूलेलाल जी असांजा इष्टदेवता आहिनि ऐं असां पंहिंजे वॾनि खां ॿुधियो हुयो ऐं असां अॼु बि उन्हनि जे पद चिन्हनि ते यां उन्हनि जे ॿुधायल रस वॾनि जे ॿुधायल रस्तनि ते हलऊं ताऊं कोशिश कंदा आहियूं भई असां जा जेतिरा बि झूलेलाल जी जा त्योहार ईंदा आहिनि उन्हनि में शामिलु थियूं